होशंगाबाद जिले में परिवहन के बहुत से साधन उपलब्ध हैं जैसे की लोकल ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तीन भाग में यदि हम उसको डिवाइड करें तो बिल्कुल सही है हाँ प्राइवेट ट्रांस्पोर्ट की बात करूँ तो हर व्यक्ति के पास आज एक साधन है कि वह एक जगह से दूसरे जगह को इजीली पहुँच सकता है इसके बाद यदि सार्वजनिक साधनों की बात करूँ तो सार्वजनिक साधनों में बसें हैं टैक्सीयां हैं अलग अलग प्रकार की ट्रेन हैं ट्रेनों के लिए भी कई प्रकार के ट्रेने चलायी जा रहीं हैं जैसे की बंधे भारत एक्सप्रेस जनशताब्दी एक्सप्रेस लोकल एक्सप्रेसेस हैं छोटी छोटी पैसेनजर्स ट्रेने हैं जो की यहाँ के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क क्रीएट करती हैं मध्यप्रदेश में होशंगाबाद जिले में कई एक बड़ा जंक्शन है जिसका हम इटारसी जंक्शन के नाम से जानते हैं इटारसी जंक्शन में आपको पूरे देश में कहीं भी किसी भी कोने में जाने के लिये यहाँ से इजीली ट्रेन अबेलेबल है इसके साथ साथ जिले के पहुँच के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान है इसके साथ ही सार्वजनिक जो भीकल्स हैं जो परिवहन के साधन हैं इनका प्रयोग से क्षेत्र में एक आर्थिक सहायता मिल रही है दूसरी सामाजिक सुरक्षा के द्रष्टि से देखें तो यह बहुत ही उन्नत है और तीसरी यदि मैं बात करूँ कि यह दैनिक जीवन में तो हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में परिवहन का एक अपना एक महत्व है इसके साथ व्यक्ति कहीं भी जा सकता है कहीं भी घूम सकता है इसके साथ ही यहाँ पर होशंगाबाद जिले के आस पास एयरपोर्ट्स की सुविधा भी है जहाँ से आप आस पास के क्षेत्रों और पहुँच सकते हैं जैसे कि पंचमढ़ी हवाईपट्टीस का उधारण है ऐसे ही पास की बात करूँ तो भोपाल में भी एयरपोर्ट है जबलपुर में आपको एयरपोर्ट देखने को मिलता है जो कि जो की दुसरे देशों से भी कनेक्टिविटी हमारी बढ़ा रही है